ہیلو سر کیا میں ریسیپشن پہ بات کر سکتا ہوں مجھے تین دن کے واسطے روم بک کرنا تھا کیا ریٹ ہے اس میں اے سی بھی ہے تو کیا ریٹ ہے آپ کا بہت سر بہت زیادہ ہو جا رہا نا آپ کچھ بھی کم کر کے دیکھنا تھا آپ تین دن دو نائٹ تین دن کے واسطے ہونا تھا اب دیکھنا تھا کیا ریٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے سر اے سی ہے اے سی کے ساتھ روم کے کتنے پیسے ہوتے آپ کے پاس ٹھیک ہے پیسے بہت زیادہ ہو رہے سر آپ کچھ کم کرنا تھا قریب تین دن دو نائٹ کے واسطے ہونا تھا روم دو روم ہونا تھا میرے کو ٹھیک ہے میں آپ کو کال بیک کرکے بولتا ہوں